मां पसंदीदा गाना हाल में हींअर रेडिए ते ॿुधंदो आहियां झूना ऐं टी वी ते बि ॿुधंदो आहियां अन उहो मोबाइल ते बि हाणे ईंदा आहिनि चेनल में उहे सभु वणंदा आहिनि झूनी पिचरनि जा लता मंगेश्कर जा गानो मोहम्मद रफीअ जा गाना बॉबी फिलम चल उड़जा रे पंछी या ॿिया केतिरा ई झूना अंबर गाना आहिनि जो सदाई ज़ुबान ते रहिन था चल चली रे पतंग मेरी चली रे एड़ा गाना वणंदा आहिनि मन खे ख़ुशि रखंदा आहिनि उहो आहे असांजो झूनो कल्चर हाणे त नवां गाना त घणियूं उहे असांजे ज़माने में उहे झूना गानो आहे नवां गाना में इलाही फेरफार आहे उहे नथा वणनि त जेके झूना गाना आहिनि उहे दिलिपसंद वणंदा आहिनि किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी लता मंगेश्कर अहिड़ा गाना वणंदा आहिनि बसि जेको आहे ज़माने करे घणो फेरफार थी वियो आहे पर दूरदर्शन ते ॾिसंदो आहियां टी वी ते ॾिसंदो आहियां गाना ऐं मोबाइल ते ठीकु आहे